مجھے اردو کتاب پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور سیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے جو اس میں غلہ الفاظ ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اردو الفاظ سمجھنے اور پڑھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں زبان میں بھی اچھے لگتے ہیں اور اردو زبان ایک اچھی زبان ہے اور مجھے کوئی سا اچھا اردو زبان اچھی لگتی ہیں جو کہ اردو زبان سمجھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے پسند بھی ہے اور وہ زبان بہت ہی بہترین زبان ہے اردو زبان اردو کی کتاب مجھے بہت پسند ہے جو میں ہر وقت اپنے ساتھ میں رکھتی ہوں اردو زبان بہت ہی ایک قیمتی زبان ہے اور اردو کتاب ایک اہمیت کی چیز ہوتی ہے جو سمجھنے کے لئے اور کام آنے کے بھی لئے بہت ہی اچھی زبان ہوتی ہے اردو کتاب بہت ہی خوبصورت زبان ہے اردو بہت ہی الف اچھے الفاظ کی زبان ہے